اتر پردیش میں بڑے امتیازی مقامات یا عبادات کی جگہ اس میں مندر بھی ہے مسجد بھی ہیں کلیسا آشرم وغیرہ بھی ہے چوکاندی استوپ شری رادھا رانی مندر ویشرم گھاٹ وغیرہ لیکن ان سب میں سے سہارنپور ضلع میں قصبہ دیوبند میں ایک ایسی مسجد ہے جس کی تعمیر سفیر سنگ مرمر سے ہوئی ہے اور اس میں ایک ساتھ پانچ سے دس ہزار انسان نماز پڑھتے ہیں اور یہ کافی بڑی مسجد ہے اور خوبصورت بھی ہے کیونکہ اس کی تعمیر ہی سنگ مرمر سے کی گئی ہے آپ کبھی جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کیا عالیشان وہاں کی بلڈنگیں ہیں وہاں کی میناریں ہیں اور وہاں کے ممبر بھی ہیں اور وہاں کے فوارے وغیرہ سب سنگ مرمر کی ہیں واقعی میں جب یہاں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ ایک سنہرا مینار نظر آتا ہے جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں